हाँ जी कर रहा हूँ मैं

अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी बिल्कुल गाड़ी रेंट पे देता हूँ आपने सही सुना है कौन सी गाड़ी चाहिए आपको रेंट के लिए अच्छा अच्छा अगर ऐसी गाड़ी आप देख रहे हैं तो मैं ऐसी गाड़ी सजेस्ट करता हूँ आपको मतलब पर्सनली सजेस्ट करता हूँ या तो पैशन प्रो देख लीजिए या तो स्प्लेंडर देख लीजिए ये क्या है ये ऐव्रेज भी इनका सही रहता है इन गाड़ियों का और मेंटेनेन्स भी कम रहता है और काफ़ी कम्फ़र्टेबल भी होतीं हैं ज़्यादा थकान नहीं होती इन गाड़ियों में हाँ जी स्प्लेंडर का जो है वो फ़ोर हंड्रेड रूपीज़ पर डे के हिसाब से काउंट होगा पर डे और अगर आप महीने भर के लिए ले रहे हैं आप तो उस में आपको थोड़ा बहुत मैं कम कर दूँगा कन्सेशन कर दूँगा महीने के लिए एक महीने के लिए अच्छा अच्छा तो आपका वैसे तो बारह हज़ार हो रहा है आप उसको दस हज़ार कर देना एक महीने के लिए ले रहें हैं आप इसलिए आपको कन्सेशन कर देता हूँ मैं मेंटेनेन्स का निकलता नहीं है बाकी जैसे अगर नॉर्मली मेंटेनेन्स होता है गाड़ी पंचर वगैरह होती है तो वो आपको बनवाना है अगर आप से एक्सीडेंट होती है तो वो आपका है और बाकी अगर कुछ मेकेनिकल वर्क निकलता है वो रिस्पांसिबिलिटी मेरी रहेगी हाँ जी वर्क कुछ भी निकलता है वो रिस्पांसिबिलिटी मेरी रहेगी और अगर उसमें कोई एक्सीडेंट होता है गाड़ी पंचर होती है तो ये आपके ऊपर रहेगा हाँ जी पल्सर का जो है वो फ़ाइव हंड्रेड है पल्सर का बट थोड़ा सा ऐव्रेज इसके मुकाबले स्प्लेंडर और पैशन के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है पल्सर का ऐव्रेज ऐसे तो फ़ोर्टी टू फ़ोर्टी फ़ाइव निकलता है चालीस से पैंतालीस वो अपनी ड्राइविंग की स्किल के ऊपर होता है अपन कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बाकी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन में आपका आधार कार्ड लगेगा ओरिजिनल आधार कार्ड जमा करना करना पड़ेगा आपको ठीक है जी थैंक थैंक यू